हॅलो आं आसा बरें तूं कशें आसा रंजन हय हय म्हारगाय वाडत आसा आनी भाजी भाजी तर रेट सामको वाडत आसा कांय कळना हें कितें म्हणून हय तेंच काद्यांचे तमाटाचे सगळे प्रायज वाडल्या कितें म्हण तें कांय कळना तेंच भाजी भाजेच भाजी पयर कोण म्हणटा भाजीचो रेट वाडयत आसा हय आगो ना तें बी पिकोवन जाता म्हणूनय जावपा शकता गो आनी तें स्टोर बी करून दवरता न्ही गो कांदे बी तें मागीर स्टोर करूंन दवरलें म्हणटकीर तें मागीर तें हें जाता बेश्टेच हय आनी तेतूंत वखदय मारतात आनी प्रायजय तेंचे वाडयतात कित करपा कांय समजना तेंच आनी ना गो तेंच ते मगो प्रायजय वाडयत आसा मगो ते हय तेंच हय गो सारकें सांगलें तुवें आनी तेंगे मगो ते कितें करता कांदे बी मुगो तेंगे ते स्टोर करून दवरता मगो आनी तेचे वयल्यान ते रेट वाडयत वयतात आनको हे स्टोक भितर उरता आनी कुसता न्ही गो हय तें हें जाता हय तेंच तेंगे हेंच समजना म्हाका वाडयत आसा आनी तेंगे तें आनी आमकां तें हें मगो म्हळ्यार अशें हें फार्मसा कडल्यान कमी प्रायजान घेता मुगो आनी मागीर ते बाजारान हाडटा आनी म्हारग विकता तेंच करपा तेमी हय बेजार हाडटा तेंच न्ही गो हय तेंच चल बरें